हाँ नमस्ते अब बोलिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी जी हाँ है आइए हाँ आइए बहुत अच्छे से बनता है हाँ तो आइए तो

मैं सुबह से देती हूँ चाय ओह देती हूँ ब्रेड देती हूँ अब शाम को फ़िर दोपहर को फ़िर खाना देती हूँ देना था

आठ बजे तक हम दे देते हैं आइए तो हम सीखें छः बजे आपको दे देंगे

हमारा रूम एक नम्बर का है ए सी ए सी सब कुछ है पाँच सौ रुपया का पाँच सौ है रोज़ का दो पाँच सौ सौ रुपया हाँ खाने का अलग सा खाने का पाँच सौ

ठीक है आइए कब तक आएंगी कब तक आएंगी नहीं मेरा रिचार्ज ही ए सी है मेरा रिचार्ज ए सी है जी हमारा पाँच ही सौ रुपया है इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको गाज़ीपुर में सस्ता मिल जाएगा आप चले जाइए वहाँ पर हमारे यहाँ इतना ही पड़ेगा हमारे यहाँ इतना ही पड़ेगा ठीक है आइए हम कम कर देंगे आपको नमस्कार